हा हलो हा मां महाराज स्वामी ॿुधायो हरि ओम हा हा हा हाणे जनवरी हाणे जनवरीअ खां पोइ अथव हाणे हाणे कोई महूरतु काने हाणे तारो ॿुॾलु आहे हाणे कोई महूरतु काननि थी हा हा हा अच्छा हा हा हा हा हा त जनवरीअ में ई खपेव की न पोइ फेबुअररी अच्छा अच्छा हा हा हा हा हा हा हा अच्छा हा शादीअ जे महूरतु जो पहिरीं ॿुधायो आ न काई हा हा

हा

हा हा हा हा हा हा नारेलु ऐं गुल नारेलु गुल हवन कुंड हुन में त चंदन जूं लकड़ियूं ऐं ऐं गुल गुल चांवर वरी पोइ मां ॿिया वरी पोइ तव्हांखे व्हाटसएप ते मैसेज़ कंदुमि मिसरी हा हा हा हा हा टीह हज़ार हा हा वाजिबी वठंदीसांव न भई जेको अॻिमें बि तव्हां जेका थियूं आहिनि न शादियूं वरितो आहे न मां ई त हा वाजिबी वठंदीसांव हिकड़ो त वाजिबी हा हा हा हा त हा हा हा हा हा